ہمارے علاقہ میں ایسی کوئی کمپنیاں موجود نہیں ہیں بلکہ اسکولوں کے اسپورٹ ٹیچر حضرات اپنی اپنی اسکولوں کے بچوں پر محنت کرتے ہیں انہیں ٹریننگ دیتے ہیں ان کے اندر صلاحیت پیدا کرتے ہیں عموماً کھلاڑی کو تربیت کوچنگ مواد وسائل ٹیم کی معاونت اور مقابلہ کے لیے خرچات کی مدد فراہم کرتے ہیں وہ کھلاڑیوں کو مقابلہ کی تیاری میں مدد دیتے ہیں ان کو پروفیشنل ٹریننگ دیتے ہیں اور ان کی توانائی کو بین الاقوامی سطح پر منظم کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی میدان میں بہتری پیش رفت کرسکے اور آگے کے لیے اسٹیٹ لیول نیشنل لیول پر زیادہ سے زیادہ بچوں اور ٹیم کو پہنچا سکیں